असांजो गुजरात राज्य में जूनागढ़ शहर में गिरनार ते गिरनार जे आसेपासे में महाशिवरात्रिअ जो मेलो लॻंदो आहे जेको फेब्रुआरी जी ऐंड में आहे मार्च जी शुरूआत में लॻंदो आहे उते किथां किथां खां देश विदेश मां काफ़ी माण्हू ईंदा आहिनि लाखो संख्या माण्हू ईंदा आहिनि हज़ारो जॻहयुनि ते अलॻि अलॻि प्रसादियूं विरिहाईंदा आहिनि किथे भंडारा चांहि चिलम सभु पीअंदा आहिनि काफ़ी माण्हू देशु विदेश खां अची करे मथे नोड़ी सां मां ॿाहिरि जा फॉरेन जा माण्हू नोड़ी था अलॻि अलॻि करतब करतब ॾेखारींदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि पथरनि जी शिलाऊं ते चढ़ण जी कोशिशि कंदा आहिनि छटीह किलोमीटर जी वेंदा आहिनि घुमण वेंदा आहिनि काफ़ी सारा सोमनाथ जो कार्तिक जी पूनम जो मेलो बि फेमस आहे हुन में बि चकडोल चकडोल जा ऐं अलॻि अलॻि वस्तुनि जा तमामु सारा स्टोर लॻंदा आहिनि नवरात्रि में जूनागढ़ में ऐं सभिनी शहरनि में गरबनि जो खेलु उत्सव थींदो आहे जंहिं में चणिया चोड़ी पाईंदा आहिनि रंग बेरंगी उन्हनि जी कॉम्पीटिशन जहिड़ो थींदो आहे हुन में ईनाम ॾींदा आहिनि काफ़ी काफ़ी राति ताईं अर्वाचीन पर्वाचीन गरबा थींदा आहिनि जें में ख़ूबु सारा माण्हू भाॻु वठंदा आहिनि गिरनार जी महाशिवरात्रि मेले में साधू संतनि जो रवेड़ी निकिरंदी आहे किथां किथां खां साधू संत ईंदा आहिनि

पंहिंजे मेड़े अचनि पंहिंजे मेड़े वञनि हुनखे चवंदा आहिनि महाशिवरात्रिअ जो मेलो तमामु सुठे नमूने सेवा भक्ति भाव जो सां मेलो थींदो आहे नवरात्रि जे गरबनि में बि काफ़ी सारो उत्साह हूंदो आहे राति यो देरि ताईं काफ़ी माण्हू गरबा रमंदा आहिनि जेके नव ॾींहं हलंदा आहिनि तमामु सुठे नमूने माता जी आराधना थींदी आहे तमामु सुठे नमूने गरबा डांडियनि सां सुठा सुठा नवां नवां स्टेप माण्हू सिखी करे ईंदा आहिनि जेके ख़ूबु सारा माण्हू इंजॉय आनंदु वठंदा आहिनि माण्हू ॾिसण सां बि सुठो आनंदु ॾींदा आहिनि माताजी जा गरबा ख़ूबु ॻाईंदा आहिनि तमामु सुठे नमूने गायक कलाकार ईंदा आहिनि संगीत ॿारनि खे बि सुठी पंहिंजो कर्तव्य ॾेखारण जो मौक़ो मिलंदो आहे